असांजे भारत देश में कुझु सालनि खां घणा ई बदलाव थी रहिया आहिनि ऐं उन बदिलाव जे करे असांजो भारत देश अॻियां वधी रहियो आहे नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी सां जुड़ियलु आहिनि उन्हनि तमामु सुठा कम कया आहिनि देश जे लाइ नितिन गडकरी भारत माला प्रोजैक्ट ते कमु करे रहिया आहिनि ऐं हिन प्रोजैक्ट जो मक़सदु इहो आहे त शहरनि खे हिक ॿिए सां जोड़ियो वञी सघे ऐं उहो बि रोड जे ज़रिए इन सां इहो मुमक़िन थींदो त कोई बि माण्हू हिकु शहर खां ॿिए शहर में आसानी सां रोड जे ज़रिए वञी सघे असांजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिननि बि घणियूं ई सुविधाऊं कढियूं अथऊं पढ़ाईअ जो तरीक़ो बदिलियो वियो आहे प्रधानमंत्री मोदी जे करे क़िताबनि खां वधीक हाणे स्कूल में प्रोजेक्टर सां पढ़ाई कराई थी वञे ॿारनि खे लेपटॉप ऐं कंप्यूटर ते बि पढ़ायो थो वञे मोदीअ डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरु कयो आहे जंहिंजो मक़सदु आहे त सभिनी खे ऑनलाइन घर वेठे पढ़ाई करे उन्हनि खे नयूं नयूं शयूं सिखण जो मौको मिले बेटी बचाओ ऐं बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम बि शुरू कयो वियो हुयो पीएम मोदी जे ज़रिए इन जो इहो मक़सदु आहे त सभिनीनि छोकिरियुनि खे पढ़ण जो मौको मिले ऐं उहे पढ़ी करे अॻियां वधी सघनि